میں اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ سالگرہ شادی یا کسی کامیابی کو مختلف طریقوں سے مناتا ہوں عملاً ہم ایک پا ٹی یا دعوت کا ہیتمام کرتے ہیں جہاں سب مل کر خوشی مناتے ہیں ہم لوگ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں جسے گانے ڈانس اور مختلف کھیل سالگرہ کے موقعے پر ہم کیک کاٹتے ہیں اور توحفے دیتے ہیں خاندان اور دوستوں کے ساتھ خوشیوں کو باٹنا اور اس موقعے پر مل کر وقت گزارنا بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے شادی کی تقریبات عموماً بہت خاص ہوتی ہیں ہم لوگ شادی کے ہال میں جمع ہوتے ہیں دولہا دلہن کو مبارکباد دیتے ہیں اور مختلف روایت رسومات میں حصہ لیتے ہیں کامیابی کو منانے کے لیے ہم لوگ ایک خاص گیٹ کو ڈیکوریٹ رکھتے ہیں اس موقعے پر کامیاب شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کی محنت کی قدر کرتے ہیں میرے پاس جشن منانے کے کئی تجربے ہیں ایک بار میں نے دوست نے یونیورسٹی میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے تو ہم سب نے مل کر ایک سرپرائز پارٹی رکھ لی ہم نے اس کے لیے خاص کیک تیار کیا اور توحفے دیے اس نے ہمیں اپنی کامیابی کی کہانی سنائی اور ہم سب نے اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس اسے مزید حوصلہ دیا اس طرح میری بہن کی سالگرہ پر ہم نے ایک خوبصورت پارک میں پکنک کا انتظام کیا سب نے مل کر مختلف کھیل کھیلے کھانا کھایا اور شام کو کیک کاٹا یہ یادگار لمحات ہمیں ہمیشہ خوشی اور محبت کی یاد دلاتے ہیں ایسے مواقع پر مل کر خوشیاں منانا نہ صرف تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ زندگی کی خوبصورتی کو بھی اجاگر کرتا ہے